काणकोण गांवाचे मूळ नांव कण्वपुरम जें कण्व ऋषी वेल्यान आयलें असो समज आसा आमचे गांवांत जायत्या धर्माचे लोक आसात तातूंत प्रामुख्यान हिंदू लोक आसात किरिस्तांव लोक आसात आनीक आता थोडे थोडे मुस्लीम लोकय ह्या गांवांत आसत हांगा जी भास आहा ती कोंकणी भास पुणून जशे जशे आमी वेगवेगळे वाठारांनी पावतले तेन्ना कोंकणी भास उलोवपाची थोडिशी शैली बदलता हांगची लोकां लोकांचो जो प्रमूख वेवसाय आसा तो शेती आनी मासेमारी तशेच रेंदेर ही रेंदेराचोय धंदो हांगां चालू आसा ह्या गांवान जे आदिवासी लोक आसले जांकां आमी कुणबी म्हण्टात आता आमी तेंकां गांवकार म्हण्टात ते हांगचे पयले लोक ते भायर हेर जातीचे लोक हांगां आसात काणकोण गांवाचे मुख्य देवूळ म्हणल्यार एक मल्लिकार्जून देवाचे देवूळ तशेंच पैंगीण परशुराम देव देवाचे देवूळ आसा बेताळाचे देवूळ आसा ते भायर पर्तगाळी जिवोत्तम मठ आसा हांगां खुबशे जात्रां जातात तातूंतली विरांचो मेळ आनी गड्यांची जात्रा हें प्रामुख्यान नावाजलेली आमचे सांस्कृतीक सण तें तें भायर हांगां जो शिगमो आसा तो प्रत्येक गांवांत मोठ्या प्रमाणांत मनयतात चड कडेन विरांचो मेळ आसता जाचो अर्थ असो की तातूंत वीर जी आद आदली जे वीर लोक आसलें ताणी युद्दाचेर जैत मेळोन जेन्न तें परत आयल्ले तेन्न तेन्ना तांचो तो उत्सव म्हळ्यारच विरांचो मेळ हांगा खूप तरेचे सांस्कृतीक पंगड आसात तें जेतूंत आमी कोमरपंत समाजाचो तालगडी म्हणपाक शकतात लोंलये गांवान तालगडी आसा गोफ आसा रोमटाचे मेळ आसात आनी प्रत्येक वाठारांत आपापल्याचे बारीक बारीक हांगा सांस्कृतीक पंगड आसात